पंचमी सँ शुरू होइ छै हमरा आरके पाबनि दीदी तखन पंचमी सँ शुरू होइ छै पंचमी सँ होइत होइत शनि रवि पाबनि लास्ट पाबनि हमरा आरके भेलै पंचमी मे विषहरा माता के पूजा होइ छनि दूध लाबा चढ़ै छनि घर मे अँगना घर मे चिकैन माटि आनल जाइ छै नीपल जाइ छै तखन सँ ओ माटि के पूजा होइ छनि घर घर मे देल जाइ छनि एकटा ओ पाबनि भऽ गेल बड़का दोसर भादव मे भादवमे जेना जन्माष्टमी भेल जन्माष्टमी के बाद मे कृष्ण भगवान के पूजा भेलनि कृष्ण भगवान के पूजा करै छनि लोग सब धूम धाम सँ मनाए रहल छनि कृष्ण भगवान के एकटा ओ पूजा भऽ गेलै दोसर कृष्ण भगवान के पूजा केला सँ चौड़चन पाबनि भेलै चौड़चन पाबनि मे एकदिन नहाए खेलक लोग दोसर दिन अपन पूरी पकवान पकवेलक डाली सब सजेलक सब आँगन निपलक नीप के चौठ भगवान के हाथ ऊठेलक ऊठेला के बाद मे सब पाबनि खेलक गेल जेना जितिया भेल दोसर पाबनि ओहिपर जितिया भेल जितिया केला के बाद मे दीदी से लोक सप्तमी सप्तमी के तेल खैर चढ़बै छनि छनि सप्तमी कऽ अष्टमी कऽ ऊपास रहलनि ऊपास केना कायल जाइ छै जिनका कोखि मे पुत्र रहलनि पुत्री रहलनि तऽ हुनका लऽ जितवाहन बाबा के पूजा कयल जाइ छनि जितिया ऊपास लोक करै छै तऽ ओहिसँ पुत बढ़ै छै धन बढ़ै छै लक्ष्मी बढ़ै छै तऽ ओ दोसर भऽ गेल ओ जितिया व्रत के पाबनि तकरबाद मे आसिन मे दुर्गापूजा भेलै नवरात्री दसो दिन दीदी सब सहलथि दुर्गापूजा के धूम धाम मनेलथि तकरबाद मे जतरा भऽ गेल तकरबाद मे छठि पाबनि भेलै छठि पाबनि मे लोक बड महान पाबनि भेलखिन छठि महारानी सूर्य भगवान के पूजा होइ छनि तकरबाद मे छैठौ मे त ओहिना होइ छै सप्तमी के नहा खष्ठी के नहा खाए छथि सप्तमी कऽ अरघ परै छनि पहिल अरघ परै छनि सूर्य भगवान के अष्टमी के ऊपास रहै छनि नवमी के पारन होइ छनि सब प्रसाद बटै छै दीदीआर के ब्राम्हण के दक्षिणा दान दै छनि तकरबाद मे दीदी सहनाहैर लोकसब ऊपास के तब अन्न जल ग्रहण कर कऽ दै छथि तकरबाद मे भऽ गेल अहाँके महान तऽ पाबनि सब छै बड जेना सप्ते डोरा भेलै तऽ ओ केना करै छै तऽ एक राजा रहथिन तऽ ओ राजा ओ अपना रानी के डोरा बाँहि पर सँ खोलि कऽ डाहि देलखिन तऽ हुनका विपढार दए देलकनि बारह वरष के बन के पात तोरलकनि त तहिना फेर ओहाए सप्ता महरानी बने बने घुमा कऽ बारह वरष दुःख कटाए कऽ तकरबाद मे फेर वापस हुनकर दिन घुरलकनि फेर अपना राज्य मे अयलथि तब अपन राज्य देवता पितर तऽ सब महाने छथिन जेकरा मानियौ माटि के पूजियौ दीदी तऽ ओ माटियो भगवाने होइ छै आ नहि मानियौ तऽ मन्दिरो मे जेबै देवता खड़ा रहत ओहो नहि भगवान मानै छै ताहि लए कऽ दीदी हमराआर के तऽ बिहार मे बड देवता के मानल जाइ छै सब पाबनि के मानल जाइ छै ताहिमे छठि जितिया आ दुर्गा ऊपास ई जे छै से बहुत महान छै एहिमे बड निकाकरन अन्न जल नहि करै छै आ ओ अपना धने पूत लए करै छै अपना पलिवारे सुखी लए कऽ रहल छी दीदी